आङो बुंनो सानदों बासनि सोमोन्दोयै बासजों दावबायनायनि बे बासावहाय जोङो गाखोयोब्ला जेनेबा मोनसे गामिनिफ्राय मोनसे जायगा गोजानाव दावबायनो थाङोब्ला बास गाखोनो थाङोब्ला बासखौ मोनबाय जेनेबा मोननायनि उनाव गाखोबाय गाखोखांनायनि उनाव जोङो सिट मोनाब्ला सिटखौ मोनासै जेनेबा सिट मोनालासिनो गसंनानै थांनाङो गसंनायावबो सुबिदा बायदि हमथानानै थांनो हाया जायोब्ला आरो गोजौआवबो हमथानानै थांनो थोन थोन नारथाबलायनाय खस्त' थांनाङोब्ला जोंनि आखाइ आथिङाबो आखाइयाबो हमथानायाव रुवायगोन ओरै आथिङाबो गसंथानायाव आइथिं मिजौहाब मिजौहाब फेन्दा रुवायगु लायो खस्त' दावबायनो थाखाय बासाव बेबायदिनो जोङो बासजों गोजान जारनि खालामनांगौबा खस्त' मोनो जेनेबा जोङो गुवाहाटिसिम थाबाय नांगौ माबा मा होनो गसंनानै हमथानानै थांनांगौब्ला जोङो थांनो हाया जायो बासजों दावबायनो हाया बेबायदिनो जोङो खस्त' मोनो बासजों आरो बेबायदिनो जोङो खाथि लामासिम थांनांगौबाबो खुनुरुखुमै हमथानानै नारथाबलायनाय खस्त'यै सहैनानै थांनांगौ जायो आरो गोजान जेनेबा गुवाहाटि बायदियाव थांनांगौबा बासजों जिरायनानै खुनुरुखुम थांबाबो बासाव सुबिदा बायदि जिरायनो हाया जोङो जेनेबा सिं सानाय जानजि सानाय आथिं मिजौनाय जालाङो गोजौ जौग्रांग्रां जिरायनायनि थाखायनो आरो मिजौवो आथिङा बुदर बुदर मोनलाङो खस्त' जालाङो बास गाखोनायनि थाखाय दावबाय नांगौबा बासजों जेनेबा ससे लामाफ्राव थाङोबा जिरायनानै थाङोबा बेयो सुबिदा मोजां जिरायनो मोनोबा गसंनो मोनाब्ला मोजां नङा गसंनाङोब्ला मोजां मोना आरो जेनेबा लामायाबो गाज्रि लामा गाज्रिफोरबाथ' जिरायनो मोनाबा बेराद खस्त' गोदोनानिफ्राय खखाबसिम खस्त'आनो जारला बास गाखोनांगौआ लामा गाज्रिबा दा बेबायदिनो जोङो खस्त'यैनो बास गाखोनानै लं जारनि खालाम हैनांगौ बिदिनो बायदिसिना बुस्तु नांथारगौबा खस्त'यैनो थांनांगौ थाङाबाबो जोङो जेबो खामानियाव जाहैया जाफुं हैया थांथार नांगौ बायद्ध'था जाबाय बेनिखायनो बासजों जोङो दावबायनांगौब्ला ओ खस्त'यैनो दावबाय हैनांगौ जोङो खस्त'खौ लानानैबाबो दावगाय लांनांगौ जायो खस्त'यैनो